हांवें एक पुस्तक वाचलां जें म्हाका रडपा लायलां खाली धोसिनीचें द कइट रनर ही काणी इश्टगात विश्वासगात आनी सोडोनूक बदलत अफगानिस्तानाच्या बसयरी आसा म्हाका भावनीक केलें तें म्हणल्यार मुखेल पात्र मदलें कोलायनचबंंदन खास करून हसनाची निस्वात मोग आनी इश्टा जो सदांच आपल्या इश्टा कडेन अन्यायपुर्वाक वागतालो तरी उबो रावतालो लुकसान अपराधीपणाचें आनी त्यागाचीें जीण इतकें बळीश्ट आनी खरें आशिल्लें की म्हाका म्हजी दुकान आडवपाक मेळ्ळीना तातूंतल्यान म्हाका याद जाली की नाजूक संबंद कशें आसूं येतात आनी उशीर जावचे पयलीं गजाली बऱ्यो करप कितले म्हत्वाचें